عام طور پر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ ستاروں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور ان ستاروں کی وجہ سے ان کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں اور یہ ستاروں ستارے ان کے لیے بہت اہم مقام رکھتے ہیں تو اس کے لیے اس کو اپنے شوق کے طور پر اپنانے کی ترغیب مجھے ملی اور میں اس پر بہت زیادہ محنت کرتا ہوں اور میں کوشس کرتا ہوں کہ ان ستاروں کے راز کو جان سکوں اور ان ستاروں کی دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں جو سکوت ہے اور جو اہمیت ہے ان ساری چیزوں کو جاننا میرا شوق ہے اور میں بہت محنت کرتا ہوں ان ساری چیزوں میں خاص طور پر مجھے ستاروں کی دنیا کے اوپر محنت کرنا ستاروں کے بارے میں جاننا ستاروں کی دنیا کے اوپر غور کرنا بہت اچھا لگتا ہے میرے دوست احباب بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اس کا شوق رکھتے ہیں اور اس شوق کی وجہ سے بہت مجھے ترغیب ملی اور میں اس پر دن رات محنت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں ان ساری چیزوں پر ایک کامیاب انسان بن سکوں